ہمارے انوائرمینٹ میں بہت سی ایسی چیز ہے جس کو ہم ریسائکل کر کے اور بہت زیادہ خوبصورت آرٹ اور کرافٹ کے تھرو بہت زیادہ خوبصورت بنا لیتے ہیں جتنا بھی ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے یوزلیس ہوتا ہے یا انوانٹیڈ پروڈکٹ ہوتا ہے ہم اس کو نیو مٹیریلس میں چینج کر لیتے ہیں وہ بھی ہائی کوالٹی کے جیسے کہ اگر ہم ایک کافی کپ کی بات کریں ڈسپوزیبل کافی مگ یا کافی کپ ہو تو اس کو پینٹ کر کے ہم پلانٹ بیس بنا لیتے ہیں اس میں ہم مٹی ڈال کر اس میں پلانٹ لگا سکتے ہیں اور وہ میرا ایک خوبصورت سا ڈیکور پیس بن جاتا ہے دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور ایکو فرینڈلی بھی ہوتا ہے اور ہم ری یو ریسائکل چیزوں سے ہائی کوالٹی کا پروڈکٹ بھی بنا لیتے ہیں